हेल' सार हेल' औ सार आङो सनियानि बिमा बुंदोंमोन क्लास सिक्सआव फरायोमोन आंनि फिसाजोआ आङो स्कुलनि लिभनि थाखायहाय कल खालामनाय जादोंमोन सार फिसायबो गैयामोन डाउट जादों सोंनो दा माने स्कुलाव फोरमायनाय जादों बेखायनो आं सार आंना सनियानि बिबैया गोब्राब लोमजानानै दङ दा बिबैखौ जेरैखि जाया माने आं हस्टेलाव लायथारनांगौ दा थांगोन थायानि ओरैबायदि खोथा जानानै फैदों नालाय सार दा सार माने लिभखौ होनो हागोनना आंनो सानब्रैसो अ सार रावबो गैया फिसायाबो बेलेग जायगायावसो थायो गथ'ना बेखायनो आंल' दोनलांलाय लायलाय लाबोयोखाय माने आं साननैसोखौ लांसै बिबैया लोमजानाया गोब्राब जादों जुदि गाबोनफोरनो थैनानै थाङोब्ला बिदिनो सार होमब्ला लिभखौ होमारगोन ना साननैसो औ दे होमब्ला सार अ

औ औ अ

अ आदसा होनब्ला अ होनब्ला सार आं माबा मोनसे एप्लिकेसन लिरनानै गालांब्लानो जागोन नामा अ औ अ जागोन दे सार जागोन दे अ दे थेंक इउ सार होमब्ला दे अ